हमरा आरके छै कोनो चीज केलहुँ तऽ आदमी सभ जे छै ओहिपर टिप्पणी कयलक जे ई की करै छै ई केना भय गेलै चलै ने आबै तऽ अङ्गने टेढ़ ओकर बाद जे छै बहुत बात छै से लोक सभ बोलैत रहै छै ओहिपर ध्यान हमसभ नहि देलहुँ जेकि कोई मतलब के नहि रहै छै हमसभ अपन काम से मतलब रखलहुँ मचान पर बैठल बैठल रहल अपन भरि दिनके सभके बारेमे एने ओने बोलैत रहल मचान पर बैठके अपन किछु करैत रहल आओर हमरा आरके की छै अपन काम धाम से मतलब रखै छियै आओर दोसरके फेरमे ज्यादे रहै नहि छी लेकिन आओर सभ बुढ़बा आर जे छै आइकाल्हि के ओकरा नहि कोनो काम नहि धन्धा छै तऽ ओकरा आरके बस इएह सभ बचल छै जे फलना की करै छै चिलना की करै छै तऽ ई की करै छै ओ की करै छै इएह सभ फेर फॉर रहै छै ओकरा आरके आओर हमे ओकर ओहिसभ पर विशेष ध्यान नहि देलहुँ बेसी अपन काम से मतलब रखलहुँ अगर गेलहुँ मोटरसाइकिल से गेलहुँ तऽ कहलक फलना एना करै छै चिलना ई करै छै तऽ एहि लऽ कऽ छै जे हमसभ ओहिसभ पर ध्यान नहि देलहुँ अपन जरुरत से जादे ककरो सँ बात नहि केलहुँ आओर एहि सभ छै कि आइकाल्हिके बर बुजुर्ग ई सभ नहि बुझलक जे मतलब केना की हेतै नहि हेतै ठीक छै